मैथिलीक विशेषता खास कए कऽ हमरासभ सन मैथिलके वास्ते मैथिलीके विशेषता की छै हमर तऽ मातृभाषा थिक जन्मभाषा थिक तेँ हमरा वास्ते तऽ रोचक छैहे हमरा तऽ सुन्दर लगिते अछि मगर एहि भाषाक महत्ता छै एकर जन्मस्थलीसँ लए कऽ एकर आत्मा तकके एहन जे व्यवस्था छै जे हर भाषाकेँ अपनामे समावेश करैत अछि हर भाषाकेँ जीवयके वास्ते प्राणवायु देनिहार ई मैथिली थिकीह तेँ हमर जे मैथिली भाषा थिक ओ विश्वके विशिष्ट भाषामेसँ अछि अन्तर एतबा छै जे हम ततेक पछुआ गेल रही अग्र कालसँ जे हमर भाषाकेँ क्रमशः विलोपित करयके प्रयासमे मगर आब हम जागृत छी हमर भाषा पुनः मातृभाषाके रूपमे देशभाषाके रूपमे आओर विश्व भाषाके रूपमे जाय एहि वास्ते हमसभ सतत प्रयत्नशील रहब